जोधपुर ज़िले में मुख्य स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाएं और सेवाएं बहुत ही शानदार कर दी गई हैं अस्पताल और जितने भी क्लिनिक हैं उन सभी में बहुत ही अच्छे ढंग से स्टाफ़ और साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखा गया है और सब से बड़ी बात ये है कि स्वास्थ्य को ले कर हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ कर दी है उन्होंने क्या किया है कि जितने भी लोग हैं जो हॉस्पिटल की सुविधाएं लेने आते हैं या बीमार होते हैं उन सभी के लिए सब कुछ फ्री ऑफ़ कॉस्ट कर दिया है पूरा पूर्णतः निशुल्क कर दिया गया है ना ही किसी पर्ची के पैसे लगते हैं और ना ही किसी की भी जाँचों के खून जाँच से ले कर हर एक लेवल की जाँच बिल्कुल निशुल्क कर दी गई है और दूसरा ये इन्होंने एक कार्ड बनवाया है चिरंजीवी एक योजना निकाली है चिरंजीवी में आप को एक कार्ड बनवाना पड़ता है जिस के आठ सौ रुपये आप के लगते हैं पूरे एक साल के उस में आप का दस लाख रुपये तक का बीमा हो जाता है मेडिकल बीमा उस में क्या होता है आप को अगर दस लाख तक कोई भी ऑपरेसन करवाना हो वो आप का बिल्कुल निशुल्क होगा मात्र आठ सौ रुपये में यानी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन विकल्प निकाला है ग़रीबों के लिए और ये सब से अच्छी चीज़ भी है तो हमारे यहाँ जोधपुर में जो सुविधाएं की हैं वो बहुत ही बेहतर चल रही हैं और अस्पताल की सारी सुविधाएं एक से बढ़ कर एक हैं और नई मशीने हैं नए हॉस्पिटल्स बनवाए जा रहे हैं और कोविड में भी अस्पतालों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी जितने भी रेसीडेंट्स डॉक्टर थे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट के हो सब डॉक्टर्स ने मिल कर बहुत ही अच्छा काम किया था और हमारे जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत ही योग बड़ा योगदान दिया था उन्होंने छुट्टी भी नहीं ली थी और हर एक व्यक्ति के पास घर घर दवाइयाँ उपलब्ध करवाईं थी उन को घर में ही कुआरंटीन किया था और सब से बड़ी बात है उन को घर में ही हर एक चीज़ की सुविधा का लाभ दिलवाया और उस के बाद में उन को कोविड मुक्त करवाया ये बहुत ही बेहतरीन रहा हम मेरी नज़र में आज तक